ہمارے علاقے میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں جیسے مسلمان مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنا قرآن کا تلاوت کرنا اچھا لگتا ہے ہم مسلمان عورت ہے گھر میں نماز پڑھنا قرآن پڑھنا تلاوت کرنا بیٹھ کے اچھا لگتا ہے اسی طریقہ سے ہندو بھائی ہیں وہ بھی پوجا پاٹھ کرنا جیسے مندر میں پوجا پاٹ کرنا بھجن کیرتن کرنا اچھا لگتا ہے اسے بھی اچھا لگتا ہے تو ہر مذہب کے لوگ ہیں تو اپنا اپنا مذہب سب مانتے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے ہمارے مسلم بھائی بھی اپنا جو ہے جو بھی ہو رمائن ہو کیرتن بھجن ہو جو بھی اپنا پڑھتے ہیں پاٹ پوجا کرتے ہیں مندر میں پوجا کرنا کوئی بھی چیز کرنا تو یہ اچھا لگتا ہے اسی طریقہ سے ہم مسلم بہن بھی بھائی بھی سب اپنے اسے بھی اچھا لگتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا گھر میں اپنا جو ہے عورت لوگ قرآن کا تلاوت کرنا نماز پڑھنا اسے بھی اچھا لگتا ہے تو اسی لے اسی لیے ہمارے علاقے میں ہر مذہب کے لوگ ہیں سب اپنا اپنا مذہب مانتے ہیں سب جو ہے سب کو اچھا لگتا ہے